एह्दे च साह्नू पुछेआ गेदा ऐ कि साड़े इधर जेह्ड़े ग्रौंउड ने कोई बड़ा जां छोटा ग्रौंउड ऐ ते साढ़े इत्थै बड़े ग्रौंउड ऐ जियां बड़ा ग्रौंउड जियां कि हो गेआ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कठुआ स्टेडियम एह् साढ़ा बड़ा ग्रोउड ऐ इत्थै बड़े बड्डे बड्डे प्लेर आंदे मैच खेलन लैदर मैच खेलदे ऐं होर बी बड़े बड़े पलेर आंदे ऐसी गल्ल नीं ऐ कि बड़े पलेर गै आंदे निक्के प्लेर बी आ सकदे ऐं साढ़े जेह्ड़े इधर लोक्ल ग्रोउड ऐ ओह् ते बड़े ऐं इत्थै बड़े ही जैदा ग्रोउड ऐ ते सवेरे बड़ा ही रश होंदा खेलने वास्तै लोक बड़ी दूर दूर लोक ते दूरू दूरू खेलने वास्ते आंदे जि'नेंगी शौंक होंदा ते लोकल ग्रोउंड दे ते बड़े ऐ जेह्दे च सवेरे मैच होंदे ऐं लोक पंज बजे जंदे अस बी पंज बजे खेलन जनेआं सवेरे साह्नू बड़ा मजा आंदा खेलन दा साढ़ी फिजिकल फिटनेस जेह्ड़ी ओह् पूरी सेही रैंह्दी ऐ होर साह्नू खेलना चाहिदा सारें नूं होर बी इधर बड़े ग्रोउड ऐ लोकल ग्रोउड ऐ बड्डे ग्रोउड ऐ ऐसी गल्ल नीं ऐ कि निक्के ग्रोउड ऐ बड़े बड्डे बड्डे ग्रोउड बी ऐ जित्थै मैच होंदे ऐ अच्छे अच्छे मैच होंदे ऐ जित्थै मैच खेढ़दे इंटरनेशनल नेशनल बी लाऽसकदे ओह् में थुआनू एह् दस्सना कि सारे मैच खेलन जाओ कुछ बी खेलन जाओ क्यों कि एह् ना आक्खो कि ग्रोउड नीं ऐ एह् नीं ऐ बड़े ग्रोउड ऐ इक ग्रोउड नीं ऐ कोई सौ दो सौ ढेड़ सौ ग्रोउड ऐ एह् ते कश बी नीं ऐ होर बी बड़े ग्रोउड ऐ बड्डे बड्डे निक्के निक्के लोकल इधर दा मैच कोई बी दुआ मैच खेलो सवेरे उट्ठो शामीं उट्ठो लोक दपैहरी दपैहरी चली जंदे ऐं क्योंकि उ'नें नूं पता ऐ कि साढ़े वास्ते एह् किन्ने जरूरी ऐ एह् चीज स्पोर्टस आस्तै कि'न्ना जरूरी ऐ अपनी फिटनैस होंदी ऐ कि एह् नीं ऐ कि जेह्ड़े अस जवान लोक गै जंदे खेलन जदूं अस सारे खेलन जंदे हे उत्थै बुढ़े बुढ़े बी आंदे हे खेढ़न वास्ते ओह् बी खेलन आए होंदे ऐ साढ़े कन्नै खेलदे आं अच्छा खेलदे आं पराने बंदे खेलदे आं उ'नेंगी पता कि अपनी बाड़ी नूं कि'न्ना सेही रखना कि'न्ना नेई रखना बस में एह् ही कह्ना कि जाओ सवेरे उठके बड़े ग्रोउड नेईं ते लोकल ग्रोउड ही जाओ लोकां दे घर दे कन्नै कन्नै ही ग्रोउड ऐ ते थोह्ड़ी डब्लपमेंट होनी चाहिदी साढ़े इधर साह्नू प्लेर बड्डे बड्डे प्लेर चाहिदे हैं में थोआनु सारें नूं एह् आखना कि जाओ खेलन जाओ ते अपनी जेह्ड़ी फिटनेस ऐ ओह् पूरी अपनी ठीक रखो डबलामेंट होई ते साढ़े जेह्ड़े आहीं लोकल ग्रांऽ च निक्के निक्के खेलदे आं ते अस अग्गें जाई बड्डे बड्डे मैच बी खेल सकदेआं साह्नू बड्डे बड्डे प्लेर मिलां गे ऐसी गल्ल ते नेई ऐ कि जेह्ड़ी साढ़ी स्पोर्टस ऐ ओह् इ'न्नी कमजोर ते अ'न्नी ऐ साह्नू इक तूं इक पलेर बेहतर मिली सकदा सेही खेलिये ते सेही सारें खेलदेआं थोह्ड़ी अपनी त्यारी नीं करदे ते अपने पर फोक्स नीं करदे लोक सोचदे कि जो ऐ पढ़ाई ऐ पढ़ाई गै सब कुछ पढ़ाई पढ़ाई ते चलो इक अलग चीज होगी स्पोर्टस इक अलग चीज होगी एह् दोनों बड़ियां जरूरी चीजां ऐ मतलब तुस दोनों नीं करोगे ते तुस दुनिया च नीं हो कक्ख बी ते थोआनूं दस्सना पढ़ाई बी करो ते स्पोर्टस बी करो मतलब जेह्ड़ा कोई कोई लोक गी पढ़ाई च इंटरस्ट नीं होंदा ओह् स्पोर्टस करलो कोई कोई लोक होंदे जेह्ड़े स्पोर्टस नीं करदे ओह् पढ़ाई करी लैंदे आं ते पढ़ाई च बड़ी अग्गें बद्धी जांदेआं ते ओह् साढ़े कोलू इ'न्ने अगगें बद्ध जांदे कि इंडिया बड़े उप्पर हाई लैवल च आंदा ऐ साढ़े इत्थे इ'न्ने शैल शैल ग्रोउड न ग्रोउड ओ दूरां दूरां लोक आंदे न खेलन वास्ते मैच शामीं मैच कोई कोई दपैह्री बेल्ले आई जंदा क्योंकि जिनू बड़ा शौंक ऐ नेई दूआ साढ़े वास्ते स्पोर्टस नेईं ऐ ते में सारेंगी आखना कि बड़े ग्रोउड च अस लोकल ग्रोउड च खेलन जाओ